नमस्ते सर निर्मल हेप्पी स्कूल से बोल रहे हैं सर स्कूल प्रिंसिपल सर मैं रिंकू जाट बोल रहा हूँ सर सर मेरा बच्चा आपके फोर्थ क्लास में स्कूल में पढ़ता है तो हम फेमिली सहित सर बाहर घूमने का प्लान बनाया है तो हम कहीं जा रहे हैं सर तो बच्चे को चार दिन की लीव चाहिए छुट्टी सर हमें जाना जरुरी है सर फेमिली सहित जा रहे हैं ना हम सर थोड़ा हो जाए तो देख लो सर फेमली सर वो बच्चा यहाँ कहाँ अकेला रहेगा सर वो तो मानता हूँ लेकिन यहाँ पर हम किसी को जानते भी तो नहीं सर जिसके पास छोड़ के चले जाए बच्चे को हम बच्चा अभी छोटा ही हैं तो सर हमारा प्लान सबके जाने का मूड बन गया है टिकट विकेट करवा लिए है हमनें फेमिली के साथ जा रहें फेमली के साथ जाएगा बच्चा तो ठीक रहेगा बाद में कहाँ फिर परेशान करेगा हमें मुझे भी ले जाओ घुमाने के लिए सर कैसे भी कर कर ले तो सर हमारा बच्चा भी बहुत जबरदस्ती कर रहा है नहीं मुझे भी चलना है साथ में उसी के लिए हमने ये जाने का मूड बनाया है प्रोग्राम उसको ऑनलाइन करवा देना कुछ टेस्ट वगैरह करेगा वो सर वो तो है लेकिन चार दिन के लिए कर लीजिए ना सर ऑनलाइन कर रहे है आप के लिए सर चार दिन की तो बात है सर उसमें क्या है दिक्कत कब तक चलेगा सर एक महीने तक नहीं मिलेगी चार दिन के लिए थोड़ा उसका ऑनलाइन करवा देंगे हम थोड़ी क्लास देख लो सर टीचरों से बात कर लो थोड़ा हो जाए